छोट मूर्ति बनबाक लेल पहिले हमसभ ड्राइंग मतलब पेज पर पहिने कुछ बनवावै छी ओकर बाद बनबयके बाद ओकरा देखय छियै यदि ओ बढ़िआँ लागय छै मतलब पसन्द आबय छै अपना यदि लागय छै जे हमरा ठीक छै एहन हम बनेबय तऽ अच्छा लागतय तऽ ओकरा हम धीरे धीरे न ओकर बड़ा बनबयके कोशिश करैत छी आओर धीरे धीरे बड़ा ड्राइंग बनबयलऽ बनबय छी ओ होइ छै मतलब छोट हल्का हल्का गलती होइत छै होइत छै किआकि कुछ कोनो काम करयमे पहिले फेर धीरे धीरे सुधार होइत छै तऽ वएह होइत होइत मतलब काम बढ़िआँ भए जाइत छै तऽ वही ड्राइंग बनबैत बनबैत धीरे धीरे बहुत बड़ा ड्राइंग बनबय लागय छी आओर धीरे धीरे ओ बढ़य लागय छै काम आओर मतलब जे ड्राइंग बनबैत बनबैत धीरे धीरे छोट होइ छै नऽ तऽ छोटसँ फेर पैघ करयलऽ फेर बहुत अथी मेहनत पड़ैत छै आओर छोटा मोटा तऽ गलती होइत रहय छै एहिसभमे किआकि कोनो भी काम करयलऽ गलती करयसँ ही लोक सिखय छै काज किआकि कोनो गलतीसँ पहिने ई नहि छै जे केओ पहिलेसँ सिखके आबैत छै ओ धीरे धीरे सीखय छै काम